हाँ मेरे गाँव के लिए लोगों के लिए कर्ज लेना आम बात है शुक्रवार को कर्ज लेना व देना दोनों फलदायी माना गया बचत योजनाओं में रकम जमा करवाने के लिए बुधवार व गुरुवार का दिन शुभ होता है ज्योतिष ज्योति वशेत के अनुसार नित्य एक माला जाप करने करने से कर्जे से मुक्ति मिलती है कर्ज से मुक्ति के लिए मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करें मंगलवार के दिन भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए इस दिन कर्ज लेने से धन की हानि होती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ती है इस दिन इस दिन लिए गया उधार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है लेकिन चुकाया गया कर्ज शुभता लेकर आता है इस वार को कर्ज लेना शास्त्रों में शास्त्रों में नितेष बताया गया है